مجھے فوٹوگرافی کرنے کا بہت شوق ہے میں روزانہ فوٹو کھینچتا ہوں اپنی فوٹوز کو اچھا بنانے کے لیے ان میں ترمیم بھی کرتا ہوں ایک شوق کے طور پر فوٹوگرافی کو جاری رکھنے کے لیے میں کچھ کام بھی کرتا ہوں جیسے میں روزانہ فوٹو کھینچتا ہوں میں اپنے فوٹوز کو شوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہوں میں اپنے ویب سائٹ پر بھی اپنے فوٹو ڈالتا ہوں اور الگ الگ سافٹ ویئر پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں جیسے انسٹاگرام فیس بک وغیرہ وغیرہ